गोंयांन म्हाका दिसता एक आनी दोन पेपर आसा जे कोंकणी भाशेंत आसा प्रशारमेंट काडटा कोंकणी कॅलेंडरूय आसा आनी गोंयचो आपलो एक न्यूज न्यूज रिड खुबशे न्यूज चॅनल ते प्रायवेट आसू आनी बिडीचेरूय सांचे न्यूज येता कोंकणी भाशेंन आनी प्रिटां न्हय आनी खूब खूब खूब भरता एक हालींच एक राज्य राज्य आनी पद्मश्री आनी पद्मविभूशण गांवला कोंकणी भाशेन बरोवपी लोकां म्हाका दिसता

खुबशीं गरज आसा आनी बरोवपा खातीर आनी हांलींच कॉनस्टीट्यूशनान कोंकणी की मान्यताय दिला आनी यू पी ए सी च्या पेपरांनी कोंकणी भाशेंत बरोवपाक जाता आनी आनी खूब शिकपाचे आनी खूब प्रेशरायजाचे गरज आसा